मेदियायाव रेडिअ टेलिभिजन आरो प्रिन्टाराव बर' रावखौ माखासे बेफोर बायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानानै मिथिहोनाय आरो माखासे रादाबफोरखौ फोरमायनाय जायो जेरै जोङो खाथियाव गासैखौबो खिन्थानो हायो नाथाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थानानै नुस'हरै जायगाफ्राव जोङो मेडियारिनि गेजेरजों जेरै रेडिअ टेलिभिजन आरो प्रिन्टआउट बेफोर गासै आगजुफोरजों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जोङो दिन्थि होनो हायो आरो मिथिहोनो हायो बेफोर गासैबो गेजेरजों बेफोर गासै गेजेरजों बर' बाहायनाय जायो बर' रावफोरखौ